हा हल्लो हा हल्लो हल्लो जय झूलेलाल ॿुधायो भेण कहिड़ो कमु अथव तव्हांखे अच्छा हा मां योगा त सेखारींदी आहियां सुबूह ओ छहें वजे सतें वजे जो टाइम अथव और शामु जो पंजे वजे खां छहें वजे जो तव्हांखे कहिड़ो टाइम खपे भेण पंजे खां छहें ऐं सुबूह जो छहें खां सतें हा ऐं त ठीकु आहे त पोइ ईअं कजो पंजे शामु जो पंजे खां छहें इहो और योगा हॉल में इहो हा वाईट कलर जी ड्रैस आहे हा एॾे ई आहे आरोग्यधाम होस्पिटल जे बगल में तव्हांजे सखी बाबा आहे न आश्रम उते इझो ऐं उते योगा हा शिव शिव शांति आश्रम में योगा क्लास जो रूम ठहियल अथव उते अचिजो ऐं वाईट कलर जा कपिड़ा पाएणा हुंदा अथव और हिक बैडशीट खणी अचिजो गॾु ऐं पंजे खां छहें वजे तक साढी छह बि न न हू पंहिंजी पंहिंजी हरु कोई खणी ईंदो आहे वाईट कलर जी पंहिंजी गॾु खणी वेंदो आहे ठीकु आहे न न फ़ीस त कोन्ह अथव फ़्री ओफ़ कोस्ट अथव और ॿिया बि गॾु हुजनि त ॿिया बि कंसल्ट कजो मां सां ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय